आमचो वाठार पळोवपाक गेल्यार हांव फोड्यां रावतां थंय फोंड्या हो जो वाठार आसा तेतून वेगळे वेगळे भाग आसा भितून फार्मागुडी आसा फोंडेचो मेन सिटी आसा तशें माड्डोळ सावयवेरें माशेल मा मंगेशी अशे शे गांव आसा जे शिंपडोन आसा खांडेपार शिरोड्या जे पळोवपाक वचत जाल्यार फार्मागुडी जो गांव आसा जो हें आसा थंय खूब तरेचे महाविद्यालय आसात जशी गोवा इंजिनीयरींग कॉलेज आसा थंय आय टी आय आसा एन आय टी आसा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आय आय टी आसा थंय इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अश्यो वेगवेगळ्यो फार्मासी आसा पी ई एस कॉलेज ऑफ एजुकेशन पी ई एस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड सायन्स पी ई एस कॉलेज ऑफ फार्मासीटी फार्मासीटी अश्यो जायत्यो वेगवेगळ्यो कॉलेजीस आतां आमच्यो आमच्या फेमेलीन आसा ते थंय शिकल्यात हांव बीन त्याच पी ई एस कॉलेजान हांवें म्हजी बी ए ची पदवी घेतल्या तशेंत गोवा युनिवर्ससिटी ती मातशी पयस आसा म्हटल्यार ती गोंयानच ताळगांव वाठारान पडटा जे आतां हांगा आमची जी पी ई एस कॉलेज आसा थंय वेगवेगळ्यो स्ट्रिम्स आहा आर्ट्स सायन्स मागीर ताज्या भितर वेगळ्यो वेगळ्यो मायक्रो बायोलोजी केमेस्ट्री फिजिक्स मेत्स हिसट्री पोलिटीकल सायन्स कोंकणी हिंदी मराठी आसा सगळे विशय थंय शिकयता तशेंत बी एड आसा जे आफटर जी भुरगीं ग्रेजूएशन उपरांत करतात ती बरी आसा थंय ती कॉलेज बेश्ट आसा तशी पळोवपाक वचत जाल्यार लायब्ररी तें स्ट्रकचर जंय केंपस आसा तो ग्रांवड फेसेलिटी स्टाफ आहा फेकल्टी सगळे वेल एजुकेटेड पी एच डी हॉलडर डॉक्ट्रेट सगळे थंय फेकल्टी आसा तशी पळोवपाक वचत जाल्यार ती बेश्ट शाळा हें आसा भायर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसात जी गोंयांत आनी दुसरे कडेन आनी खंयच ना ती कॉलेज गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ती आमचे हांगा फार्मागुडी वाठारांन आसा एक आमचो फार्मागुडी वाठार आसा तो एक शिक्षणाचो हब जावन आसा एक तें मुख्य केंद्र स्थान जाल्लें आसा आतां जाय ती वर्स इंस्टिट्यूशना हांगा येवपाक लागल्यात भुरगीं शिकतात हांगासरल्या भुरग्यांक एक लागींच शिकपाक एक हें गावता तेंका एक मोटिवेशन गावता आमचे लागीं आशिल्ले कारणान भुरगीं ती मुखार सरता अशें करून खूब कितें चालू आसा हांगां आनी बरें दिसता हांगासर जी आमची भावडां आसा ती बी मुखार थंय हेतून त्या कॉलेजीन वयतली अशें आस्त बाळगितां कित्याक अजून ती सगळी धाकटी आसा